पहले मैं बिलकुल भी नहीं दौड़ पता था बिलकुल भी नहीं पहले मैं चार सौ मीटर दौड़ता था तो मैं थक जाता था आठ सौ मीटर दौड़ता था तो थक जाता मेरे एक दोस्त था वो तीन साल से प्रैक्टिस कर रहा था और तीन साल में वो बहुत अच्छा दौड़ता था मैं एक बार उसके संग दौड़ा दो सौ मीटर दो सो मीटर दौड़ा तो सही में पर मैं बहुत जल्दी थक गया और मैं उसको दिख रहा था वो चार सौ मीटर दौड़ता ही चला गया दौड़ता ही चला गया इससे मुझे बहुत ही बुरा लगा तो मैंने फिर अपना सुबह का मॉर्निंग का टाइम चेंज किया सुबह मॉर्निंग में साढ़े तीन बजे उठने लगा साढ़े तीन बजे उठ कर मैं सीधा ग्राउंड जाता था चार सौ मीटर के पहले एक चक्कर लगाता था फिर दो चलाना लगाना सीखा फिर तीन लगाना सीखा फिर ऐसे मैं चार चक्कर लगाने लगा चार चक्कर लगाने लगा चार चक्कर लगाते लगाते फिर मैं आर्मी की भी भर्ती देने लगा आर्मी की भर्ती देने लगा तो मैं सोलह सौ मीटर में मेरी टाइमिंग आने लगी थी पहले आती थी टाइमिंग जब मैं फर्स्ट टाइम जीती तो मेरी आठ मिनट आई फिर मैंने एक बार ओर दी फिर मेरी छ मिनट आई फिर मैंने एक बार और दी छ पचपन आई मेरी टाइमिंग कभी गिरी कभी डाउन हुई कभी उठी कभी अच्छी आई कभी बहुत अच्छी आई तो फिर बहुत अच्छी आने के बाद मैंने सोचा क्यों न मैं एक रैली में दौड़ूँ एक रैली में मैं दौड़ा वो दौड़ थी कम से कम बीस किलोमीटर की बीस किलोमीटर में मैं दौड़ा तो सही में करीब करीब तीन किलोमीटर बहुत अच्छा दौड़ा तीन किलोमीटर अच्छा अच्छा दौड़ा था की मेरे पीछे थे कम से कम सौ बच्चे सौ बच्चे पीछे थे और बाकी के बाकी के आगे थे तो उन सौ को भी मैं काटते हुए और आं सौ को भी मैंने काटने का प्रयास किया पर तब भी नहीं कट पाया क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी प्रेक्टिस थोड़ी सी डाउन थी तो एक शेड्यूल से दूसरा शेड्यूल जमा रहता है इसलिए अपना शेड्यूल न बिगाड़ें तो रनिंग अच्छी रहेगी और अभी वर्तमान में मैं डेली पाँच किलोमीटर रनिंग करता हूँ और डेली मेरा डेली मैं अपने घड़ी में वॉच लगा कर टाइम लगा कर दौड़ता अब कंटिन्यू मैं कंटिन्यू मैं आधा घंटा दौड़ लेता हूँ और अभी मैं आधे घंटे का एक घंटा भी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे और मेरा आगे का यह कार्यकाल है कि मैं एक पैसठ किलोमीटर की दौड़ में दौड़ूँ और अपना अच्छा पदक पाऊँ अच्छी रैंक पाऊँ और मेरा जिले में बहुत अच्छा नाम हो और जिले जो है मेरा मेरे नाम से गूँजे जब मैं सुबह सो कर उठूँ तो रनिंग में मेरा फर्स्ट नाम हो और रनिंग में मेरे फर्स्ट नाम हो मेरे दोस्त भी मेरा नाम देखें यह मैं चाहता हूँ और यह मैं करके ही रहूंगा इसलिए मैं रनिंग अब मेरी बहुत अच्छी है अब पहले से मेरी रनिंग बहुत बढ़िया है रनिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है रनिंग मैं करता रहूंगा और रनिंग मैं करता रहूंगा और करवाता रहूंगा मुझे पता चला कि मुझे क्या खाना चाहिए जब मेरी रनिंग अच्छी होगी मुझे क्या नहीं खाना चाहिए जब मेरी रनिंग बेकार हो जाएगी तो मैंने जो जो खाया उससे मेरी रनिंग बहुत अच्छी रही कुछ लोग कहें बादाम खा इससे अच्छी होगी रनिंग तो मैने बदाम भी खाया बादाम खाने से पर कुछ नहीं हुआ रनिंग मेरी प्रेक्टिस करके ही अच्छी हुई है और मैं प्रैक्टिस करता ही रहूंगा